अगर कोई फ़ोटोग्राफी को शौक या पैसे के रूप में अपनाना चाहता है तो मैं उसको जरूर समर्थन करूँगा और उसको बोलूँगा इसको आगे लेके जाए क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम सबको सीखना चाहिये और इसके अलावा इसमें से बहुत कुछ कमाई भी हो सकता है लेकिन लोग सोचते हैं कि सिर्फ़ पढ़ाई लिखाई करने वाले ही लोगों ही ये सब कर सकते हैं लेकिन वैसा कुछ नहीं अगर आपका जानने की इच्छा है तो आप भी ये सब सीख सकते हैं इसमें कोई पढ़ाई लिखाई नहीं लगता है सिर्फ़ आपको ये करते रहना है इसके अलावा आज इस कल इसका डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि लोगों को आजकल अच्छे अच्छे फ़ोटो और वीडियो चाहते हैं तो इसलिए इसको अपना पैसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं और इसमें से बहुत अच्छा कमाई भी हो सकता है जिसको लेके कोई आगे बढ़ सकता है इसके लिए हमारा यहाँ वैसे कोई शिक्षा केंद्र नहीं है तो ये सब सीखने के लिए उसको बाहर ही जाना पड़ेगा कोई दूसरे राज्य में तो मैं उसको बताऊंगा कहाँ और कैसे जाके ये सब करना पड़ेगा